میں اپنے کیریر کے بارے میں بہت ہی تیار رہتا ہوں جو کہ مجھے کامیابی کی طرف لے جائے میرا ماننا یہ ہے کہ جتنا ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اُسی دشا میں ہم کو اپنا کیریر بنانا چاہیے ہم جو پڑھتے ہیں بچپن سے اُس میں ہم جو کچھ آگے جا کے کرنا چاہتے ہیں اُس میں ہم کو کامیابی تبھی ملتی ہے جب ہم پکی سچی لگن سے کام کرتے ہیں جو کہ ہمارے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جب ہم ایک جگہ کام کرنے کے بعد دوسری جگہ جاتے ہیں تو ہمارا وہ ایکسپیرینس آگے کے لیے بہت کام آتا ہے اور ہمارے مستقبل کے لئے بھی بہت کام آتا ہے ملازمت میں ہم کو اچھی سیلری اور اچھا ماحول چاہیے ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کام کرنے میں مَن لگتا ہے اور جب ہمارا مَن لگتا ہے تو ہمارا کام بھی بہت اچھا ہوتا ہے